हैल्लो हां जी तुस सी सी टी वी कैमरे आह्ले बोल्ला ने

अच्छा अच्छा ठीक ऐ ते में तुसेंगी बाद च सोचियै दसगी चलो ठीक ऐ